हम विशाखापत्तनमके पहाड़पर गेल छी ओतऽ बड्ड नीक लागैए लेकिन सीढ़ी चढ़ै छी तऽ बहुत थकावट आबि रहल महसूस करै छै हम गेल रही हमर हसबैण्ड गेल रहथि सब गोटा गेल रही बहुत नीक लागै छै ओतऽ गौरी शङ्करके फोटो छै पहाड़के उपर आओर नीचाके लोक बहुत छोट छोट देखैत रहथिन तऽ पहिल बेर हम पहाड़पर गेल रही तऽ हमरा लागै बाप रे कतेक उँच आबि गेलहुँ तऽ एमहरका भाषो नहि छै ओमहर तेलगू भाषा छै तऽ हमरा तऽ बाजहो नहि अबै छलै आओर बहुत आश्चर्य लागै कि ईसब तेलगू भाषा कोना बजै छथिन दोसरे रङ्ग बजथिन तऽ ओहि दुआरे ओमहर हमसब हमसब बजै छी एमहर आउ बैसू आओर आन्ध्रामे कहै छै रण्डू रा इधर आ मने इधर आ तेना कहै छै तऽ नीक लागैत रहै छै पहाड़पर चढ़ैमे बहुत नीक लागै छै घुमलहुँ फोटो घिचेलहुँ सब गोटा रङ्गबिरङ्गके भुज्जा खेलहुँ पानी पूरी खेलहुँ झाल मुरही खेलहुँ बहुत चीज रहै बिकैत पहाड़के ऊपर लोकसब बहुत घुमैत रहै छथिन दोस्तसब सङ्गे बहुत लोकसब रहैए तब घुमैत